ससुरजी हमर मैथिलीके विद्वान ताहि लेल मैथिलीमे लिखय के हिम्मत हमरा आइ तक नहि भेल तऽ हम हिन्दीमे लिखैत छी अँग्रेजीमे लिखैत छी हिन्दीमे हम लिखलहुँ जँ हम कविताके गप्प कही तऽ प्रेम काव्य लिखनाइ हमरा नीक लगैत छलै हिन्दीमे सेसभ हम लिखलहुँ मुदा ई नहि कहि सकैत छी कि हम ककरो केकरो लेल ओ लिखने छियै तऽ हम ई नइ कहि सकैत छियै कि किनको नीक लगलनि वा नहि लगलनि मुदा हम हम बुझैत छी जे कोनो चीज जे कियो लिखैत अछि ओ अपन मनक सन्तुष्टि लेल लिखैत अछि तऽ हँ हमरा अपना मनक सन्तुष्टि जरूर भेटल चाहे हम कोनो चीज लिखी वा नहि लिखी तऽ ताहि लेल हमरा नहि बुझाइए कि कियो खुश भेल नहि भेल तऽ ओहि चीजके हम कोशिशो नहि केलहुँ जन जनबाक लेल मुदा लिखलहुँ अपन सन्तुष्टि लेल आ से सन्तुष्टि भेटल